भ्रश्टाचारी एक आमकां एक खबर आसा आमी ताचे बद्दल कांय आमी उलोवंक शकनात कित्याक अशें आमकां तोंडार उलोवपाक अशे तरेन जमना आसा पूण आमकां तें जायना उलोवपाक तो कित्याक मोठ मनीस आसता आमक तें जायना अशें उलोवपाक आमकां तें लज दिसता आमकां जायना आमकां उलोवपाक तोंडार फाटल्यान मागीर कोणूय कितें म्हणटा कितेंय जाता जायना उलोवपाक लोक मागीर कितेंय कितेंय म्हणटा